اگر ہم دیکھیں گے تو اسکول کے بعد جو شام کی ٹیوشن ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہتی ہے بٹ بہت سارے بچے جو ہیں وہ ٹیوشن لیتے بھی ہیں یا بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ٹیوشن لینا پسند نہیں کرتے ہیں وہ خود سے ہی پڑھنا پسند کرتے ہیں تو جو بچے ٹیوشن جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو ہوتا ہے کیونکہ ان کو جو ہے بہت ہی زیادہ مطلب ایکشٹرا نالج ملتی ہے یا بہت ہی زیادہ نالج سیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ جب وہ اسکول بھی جاتے ہے تو وہاں پہ بھی ان کو سیکھنے کو ملتا ہے جب وہ اسکول کے بعد ٹیوشن جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کو ملتی ہے اور زیادہ زیادہ وہ پڑھنے میں ہی دلچسپی رکھتے ہیں اور زیادہ وہ جو اپنا وقت وہ اپنے ٹیوشن میں ہی ٹیوشن میں ہی وہ کرتے ٹیوشن میں ہی زیادہ وقت لگاتے ہیں وہ اور پڑھنے میں زیادہ وقت لگاتے ہیں اور ان کو بہت ہی زیادہ سیکھ ملتی ہے ان سب چیزوں کے لیے تو اگر ہم دیکھیں گے تو ٹیوشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا بھی ہے پر کچھ چیزیں جو کچھ بچے جو ہے وہ ٹیوشن نہیں چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اچھا ہے ان کے لیے بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ نقصان دہ نہیں ہے کچھ بچے جو ہے ان کے پاس کوئی پیسہ یا کچھ نہیں ہوتا ہے تب بھی وہ انہیں ٹیوشن اپنی جو ہے وہ جاری نہیں کر پاتے ہیں تو اس لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے ٹیوشن یا پرائیویٹ کلاس کرنا تو بہت زیادہ ہیلپ فل رہتی ہے اگر ہم اسکول کے بعد جو ہے ہم ٹیوشن کچھ